جی میں ڈلہی سے بول رہا ہوں ڈلہی اوکھلا ڈی بلاک مجھے النہار ریسٹورینٹ سے فوڈ ڈلیوری کا آڈر دینا ہے نیکسٹ ویک کے لیے دراصل ایک میری برتھ ڈے پارٹی ہے تو اس کے لیے میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا ہے مدعو کیا ہے تو مجھے آپ کے یہاں سے کچھ آڈر کرنا تھا بٹر چکن تندوری تندوری چکن اور بٹر نان ان کی ڈلیوری آپ اگلے ویک سات تاریخ کو میرے گھر کے ایڈریس پر کر دیں تو مہربانی ہوگی اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی پکی ہوئی ہونی چاہئیں لذیذ ذائقے دار اسی امید میں میں نے النہار ریسٹورنٹ کو کال کیا ہے تو شکریہ آپ کا امید کرتا ہوں کہ اماؤنٹ میں کیونکہ میں کافی بلک میں آڈر کر رہا ہوں تو آپ رعایت کریں گے اور وقت سے پہلے میرے پاس ڈلیوری ہو جائے گی شکریہ